मा खबर नोंथां

थांनायालाय हागोन हानाया ओमफ्राय लामाफ्रासो हनै बेवनो माने मोजां बेवनो गाज्रि सिगां दुइ घन्टा लागोना दा तिन घन्टा सारि घन्टा बिदि लायो बेवनो मोजां बेवनो गाज्रि लामाफ्रानो बुहुद गाज्रियाव गोग्लैनानै दङ लामाफ्रानो अ हागोन हानाया लांनोथ' हागोन आं हानाया गोबाव सम लागोन आरो थांनांगौब्ला हागोन हानाया लांनो हागोन आं दामफ्रालाय बिदिनोसै लामा मोजां गाज्रि जाहैबाय ना दुइ हाजार बिदि पन्द्रस' बिदियाव थाङो आरो आं

औ औ औ लामाफ्रा बिदिनोसै ब्रिजफ्रा बेवनो मोजां बेवनो गाज्रि खारजायो औ लासै खारजायो आरो खस्त' मस्त'ब्लाबो लांनांसिगोन

जायो दे

औ दे दे दे दे हामबायसै